میں نے ایک بار لائیو ماڈل اپنی اسکول کے وقت میں استعمال کی تھی یہ ٹھہری ہوئی تصویر کو ڈرا کیا تھا جس میں میں دکھا دکھانا چاہتی تھی سماج میں اس طرح سے لوگ ابھرتے ہوئے بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں گرین اینوائرنمنٹ میرا ماڈل ٹھہری ہوئی تصویر کا اہم حصہ تھا گرین ماڈل کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرے وقت میں کس طرح ماحول میں تبدیلی لائی جاتی جا سکتی ہے بہتر طریقے سے اس ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں ماحول کے اعتبار سے بیداری پیدیا کی جائے جس سے لوگ اپنی کام میں بہتر طریقے سے بیدار ہو سکتے